मेरा मोबाइल उपयोग करने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन से मेरे कई चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं मुझे घर वालों से बात करना है पैसे इधर से उधर भेजने हैं फोटोज़ खींचने हैं अपने यादों को सहेज के रखना है कोई चीज़ दस्तावेज़ मुझे डिजिटल फॉम में चाहिए तो मैं ये मोबाइल के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीक़े से कर लेती हूँ इस लिए मोबाइल उपयोग करने का मेरा काफ़ा काफ़ी अच्छा और सकारात्मक अनुभव रहा है और क्योंकि मुझे इस से मेरी लाइफ़ मेरा जीवन बहुत ज़्यादा आसान बना है इस लिए और मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगता है